السلام علیکم جی آپ گائڈ صاحب بول رہے ہیں جی میں ممبئی سے آئی ہوں یہاں بہار گھومنے کے لیے مجھے کھگریا ڈسٹرکٹ گھومنا ہے تو کیا آپ بتا سکتے ہیں یہاں پہ کیا مطلب گھومنے کی جگہ ہے اچھا جیسے کہ یہاں مقبرہ وغیرہ کچھ دھارمک استھان ہے یہاں پر اچھا تو یہاں پہ مال پارک وغیرہ یہاں سب ہے اچھا تو کیا فی لیں گے گھمانے کے ایک دن کے پانچ ہزار میری فیملی لوگ ساتھ میں ہے قریباً سات آٹھ لوگ ہے تو تو ساتھ میں تو کچھ پیسہ ڈسکاؤنٹ کریں گے نا نہیں نہیں یہ بہت زیادہ ہو گیا ایک دن کا مجھے لگ بھگ دو دن مطلب اچھا سے گھومنا ہے تو کچھ کم کرنا پڑے گا ایسا نہیں ہوتا ہے جی میں آپ کا بہت نام سنی ہوں میری فرینڈ نے آپ کا نمبر دیا ہے تو ایسا آپ تھوڑی نا بہت زیادہ بول رہے ہیں اتنا نہیں اتنا نہیں ہوگا کچھ کم کیجیے اچھا میری فرینڈ جو آئی تھی تین مہینہ پہلے وہ تو آپ ہی کے ساتھ گھومی تھی تو قریباً میں یہ ہو گیا تھا اچھا ٹھیک ہے میں پوچھ کے بتاؤں گی تو کل کل آ جاؤں گی جی ٹھیک ہے شکریہ